ہاں ہیلو سر کہیے جی جی میں لینڈ بروکر بول رہا ہوں میری زمینیں ہیں میں زمین خریدتا ہوں زمین بیچتا ہوں زمین میرے پاس تو بہت سارے ہیں شاہراہِ عام کے کنارے ہے راستے کے کنارے بھی ہے کھیت کھلیان کی زمین ہے رہائش کے لیے ہیں تعمیرات کے لیے ہیں آپ کس طرح کی زمین لینا چاہتے ہیں کہاں آپ گھر ہاں اگر آپ شہر میں اور راستے کے کنارے چاہتے ہیں جہاں آپ اپنا دوکان وغیرہ ڈال سکیں اور دوکان کے لیے عمارت بنا سکیں گھر کے ساتھ تو وہاں کی زمین وہ تین لاکھ گز ہے تین لاکھ گز میں وہ فروخت کرنا ہے بقیہ اگر آپ اس کے علاوہ چاہتے ہیں مطلب اگر آپ راستے میں نہیں چاہتے ہیں گھر بنانے کے لیے نہیں چاہتے ہیں آپ کو زمین کھیتی کے لیے چاہیے کاشت کاری کے لیے چاہیے تو دو لاکھ چوبیس ہزار دو لاکھ تیس ہزار روپیہ گز ہم فروخت کر رہے ہیں جی جی ہاں تو اس بارے میں ہم اپنے اس میں اپنے اس کے جو ہمارے یہ ہیں آنر تو ہم خود ہیں ہمارے جو عملہ ہے ساتھ میں ان کے ساتھ ہم مشورہ کریں گے آپ آئیے ساتھ میں بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں پھر بعد میں اس بارے میں طے کریں گے اور جو کم ہوگا ان شاء اللہ ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے تین لاکھ روپیہ گز ہے لیکن اس میں ممکن ہے گنجائش ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ گز مل سکتا ہے اس پر نہیں میرا یہ آفس لکھنؤ میں گولا گنج کی طرف ہے گولا گنج جی جی اس کی طرف ہمارا اپنا آفس ہے وہیں پہ ہم یہ کام کرتے ہیں جب بھی آئیں ہمارا آپ کے واٹسیپ پہ ہم اپنا آئی ڈی کارڈ بھیج دے رہے ہیں نمبر سیو کر لیجیے اور جب بھی آئیں آپ کال کریں ہمارا عملہ جائے گا ہمارے کارکن جائیں گے آپ کو رسیوو کریں گے پھر اس بارے میں چرچا کریں گے اور بس ٹھیک ہے تھینک یو